प्रणाम प्रणाम की ठीक छी ने हँ हाल समाचार तऽ ठीक छै लेकिन इहाँ रहऽ दियौ जे हँ हँ हँ यहाँ यहाँ आओर किछु तऽ बड़ा बढ़िआँ लेकिन स्वास्थ केन्द्रके बड़ा हालत ओकर जे दबाइ नहि रखैत छथि केओ भी रोगी सब एहिना अबैत छै आब आ घुमै जाइत छथि आ दवा नहि मिलैए एहि दुआरे बड़ दिक्कत यऽ हमरा यहाँ समस्तीपुरके हालत

आएत डाक्टर अयबो करैत छै तऽ ओ दबा नहि रखैत छै दोसरमे अथी जाँच नहि होइए अच्छा ढङ्ग से एहि दुआरे दिक्कत होइत छै रोगीके बेचैनी हुअ पड़ैत छै इलाज दबा खाइत रहैत छै रोगी आ जाँच नहि होइछै एहि दुआरे सही नहि भऽ पबैत छै एहि दुआरे बड़ दिक्कत होइए तऽ दिक्कतके दूर करबै अहे सब ने कोनो ढङ्गसँ तऽ दूर करु हमरा बड़ कष्टमे रहैत छी डाक्टरके बड़ दिक्कत यऽ

दोसरमे रहऽ दियौ जे दिक्कत भऽ जाइए रातिके जे कोनो मरजेन्सी भऽ जाइए तऽ इहाँ रहियौ गाड़ीके एम्बुलेन्सके सुवधा नहि यऽ एहि दुआरे सेहो दिक्कत होइए एहिमे हमसब दिक्कत भऽ जाइत छी एम्बुलेन्स बिना तऽ अपना सबारी छनि बगलके गाड़ी छनि पड़ोसके हुनके से लऽ कऽ जाइत रहए ओहिमे बड़ दिक्कत बड़ पाइ लै छथि ओ लेकिन की करब तब पर भी ई तऽ मरजेन्सी जे हय तऽ हमरा तऽ जाइएके ने होइए एहि दुआरे कोइ सुवधा देखियौ जे हमरा सबके एतऽसँ सुवधा हुअ जे हमसब ओइ ढङ्ग से काम करि हँ ठीक छै अच्छे नहि होइत छै तऽ एक्सरे मशीनके भी जोगार कऽ देबऽ जे ओ कहत ने अहाँके अथी तऽ ओ एक्सरे कऽ देबऽ एक्सरे करैमे सुवधा होयतै सबके होइत रहतै एहि से एहि से नीक होएत हमरा सबके आ ओना बड़ दिक्कत होइए

अच्छे ठीक छै इहए सुवधा केलिए हम सब रहैत छी हरदम बेचैन भेल जे हमरा सबके कष्ट होइत रहए आ समय परमे डाक्टर नहि मिलैत छै एहिठाँसँ गाड़ी नहि मिलैए जे जाएब हम एहि दुआरे दिक्कतमे बड़ कष्ट सहैत छी आ तब होइत रहैए कथी ठीक छै ठीक छै ठीक